जी सर हाँ सर सर वो क्या है हमारे यहाँ पर कई तरह के ग्राहक आते हैं जैसे सर आप मैं मानता हूँ आपको कि आपको थोड़ा कष्ट हुआ होगा मैं उसके लिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ सर लेकिन क्या कई और कश्टमर आते हैं वह कहते हैं कि कभी मिर्ची कम है तो कई कस्टूमर बोलते हैं कि मिर्ची ज़्यादा है तो सर वह क्या मैच हो नहीं पता है थोड़ा नमक ज़्यादा डाल लीजिए तो सर हो जाएगा सर वह मैच जी सर बिल्कुल सर हम अगली बार से आपके लिए ध्यान रखेंगे जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग हैं उनके लिए इस्पेशल अलग से बनाएँगे सर कम मिर्ची वाला जी सर जी सर जी सर बिल्कुल सर हमारे यहाँ मीठे में गुलाब जामुन रसगुल्ला बर्फ़ी लड्डू भी हैं सर जलेबी है इमरती है सर गुजिया है रबड़ी भी है सर खाने में सर शाही पनीर है मटर पनीर है कुलचे हैं दाल फ़्राई है कड़ाई पनीर भी है और मिक्स वेज भी है सर हाँ सर हाँ सर बिल्कुल सर मिल जाएगा सर बिल्कुल सर आपके लिए कर लेंगे सर यह भी सर जब आप आर्डर लगा दोगे पेंमेंट हो जाएगा सर तो हम आपके पास डिलीवरी बॉय को भेज देंगे सर जी सर बिल्कुल सर पर लेकिन विशेष रूप से पेमेंट पहले कर दीजिएगा सर पेमेंट आपको क्या चाहिए सर

छः रोटी चाहिए कौन सी सर तवा रोटी बटर रोटी न नान रोटी

हलो सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही सर हमारे यहाँ रोटी लगती है सर आपको नान रोटी लगती है बीस रूपये की सर तंदूरी रोटी लगती है पंद्रह रूपये की सर तवा रोटी लगती है बारह रूपये की रोटी में कम नहीं हो सकता सर सॉरी नहीं सर आपको सर किसी ने भी बताया हो आनंद भोजनालय सर आप पैसों में कंजूसी ना करें आपको खाना एक नंबर मिलेगा बिल्कुल टेस्टी सर ठीक है सर सर छः रोटी के हिसाब से बारह रूपये सर हो गए आपके छियानवे रुपये यह हो गए और सत्तर रूपये की वह थी सर टोटल सर आपके सत्तर और छियानवे सर यह समथिंग एक सौ छियासठ रूपये हो रहे हैं सर एक सौ छियासठ हो रहे हैं सर आप अपने घर हाँ आप पहले कस्टमर हो तो इसलिए आपके लिए छः रूपये का डिस्कॉउंट देते हैं आप एक सौ साठ रूपये पे कर दीजिए अरे सर आप आप हमारे पहले कस्टमर थे इसलिए हमने ऑलरेडी हमने आपके लिए छः रूपये कम कर दिए हैं अब तो सर एक सौ साठ रूपये में ही हो पाएगा सर पे कर दीजिए और हम आपके पास लड़के को भेज देते हैं जी सर आप पे कर दीजिए